ہاں ہیلو جی جی جی ہاں اویلیبل ہے آپ کو کیسی فل فیملی جانے والی ہے آپ کی کتنے ممبرس ہے آپ کے ذرا بولیے جی آپ کے فیملی ممبرس کے حساب سے ہوں گا وہ جتنے فیملی ممبرس ہے اتنے حساب کے پیسے لگیں گے آپ بتائیے آپ کے کتنے فیملی ممبرس جانے والے ہے کتنے جی چار ممبرس ہے آپ کے گھر میں جانے والے جی تو آپ کو کیسی والی گاڑی چاہیے گاڑی کے حساب سے پیسے لگتے ہے آپ کو اے سی والی گاڑی چاہیے آپ کو جی اس کے دیکھیے آپ کو چارجز اے سی والی گاڑی چاہیے چار ممبرس ہے آپ کے گھر میں نا بارہ سو روپئے لگتے آپ کو دیکھیے

نہیں کیا بولتے تمہارا بہت بڑا سفر ہے نا اس وجہ سے پیسے اتنے ہی لگتے بارہ سو روپئے کم نہیں کر سکتے ابھی آپ کو کم کر کے بولا ابھی دس ہزار روپئے لگتے اس میں سے بھی آپ کو بارہ سو بولے جی اچھی بات ہے میں نے گوکل اٹینڈ کر رہی تھی نا آپ کو کب ہونا بتا دیجیے وہ ٹائم پہ آپ ہم لوگ بھیج دیں گے انتظام کر کے بولو آج کتنے بجے کیا ٹائم پہ کون سے وقت پہ چار بجے تک اچھی بات ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ